دیہات میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں سے ایک ہے کبڈی کبڈی کو دو ٹیم میں بانٹ کر کھیلا جاتا ہے جس میں ہر ٹیم میں ہر ٹیم میں بارہ بارہ ممبرس ہوتے ہیں بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اس کھیل میں ہم کسی بھی ایک کھلاڑی کو اپنی ٹیم میں بلاتے ہیں اور اسے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ لائن کو ٹچ کر لے تو وہ جیت جاتا ہے ورنہ وہ ہار جاتا ہے اسی طرح دیہات میں کشتی بھی لڑی جاتی ہے جس میں جو پہلے کمزور پڑ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے اسی طرح سے بہت سے کھیل جو ہیں وہ دیہاتوں میں کھیلے جاتے ہیں اور جو کبڈی کھیل ہے وہ تو اب کامپٹیو کامپٹیٹیو لیول پہ بھی کھیلا جاتا ہے اور کشتی بھی اب تو انٹرنیشنل لیول پہ ہو گیا ہے لیکن یہ ان کی شروعات جو ہے وہ دیہات اور ان سب جگہوں پہ سے ہی ہوئی تھی لیکن اب وہ الگ بات ہے کہ انہیں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بھی کھیلے جاتے ہیں